मूंखे ड्राइंग करण ॾाढो पसंदि आहे ठाहिण चित्रकारी करण मूंखे ॾाढो पसंदि आहे मां भॻवाननि जो चित्रकारियूं करण ॾाढो मूंखे वणंदो आहे मां ॾाढो कयूं आहिनि चित्रकारियूं पर उन्हनि में मां जेके कलर हूंदा आहिनि उहे जेके उन्हनि जा भाव हूंदा आहिनि हूअ बि मां उन्हनि में कया आहिनि पर हाणे जे ज़माने जेके हलनि तूं पियूं थ्री डी चित्रकारियूं त उहे थ्री डी वारियूं अञा मां जीअं कया थी त उनमें अञा मां सफ़ल न थी पाइ आहियां मां रोज़ु थोरी थोरी देरि कोशिशि कंदी आहियां ठाहिण जी थोरो थोरो मूंखे उनमें सुधार त आई आहे पर तॾहिं बि उन्हनि जी अखियूं उन्हनि जा भाव जेके खपनि मूंखे जेका उन्हनि जे मधुर मुस्कानु खपे उनमें अञा मूंखे थोरी परेशानी थी रही आहे पर जल्दी मां हूअ बि ठाहे वठंदसि ऐं उनमें सफलता पाए वठंदसि बाक़ी जेके ऐं ॿियूं जेकी सादी मुर्तियूं हूं जेके चित्रकारियूं आहिनि उहो मां ॾाढो बेहतरीनि तरीके़ सां करे सघंदी आहियां हा बाक़ी भॻवाननि जो हुजनि या ॿारनि जो स्कूल जो काई ड्राइंग हुजनि हूअ बि मां ॾाढो सुठे नमूने करे सघंदी आहियां पर जेके न हे अचनि थियूं थ्री डी वारियूं जेके आहिनि उन्हनि में थोरी मूंखे परेशानी थींदी आहे ऐं हूअ बि जल्दी असां मां करे ऐं उनमें सफलता पाईंदसि